मैं जबलपुर से हूँ और जबलपुर में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ का खाना पसंद हैं आउ घूमने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगहे हैं पर सबसे ज़्यादा जो मेरे पसंद की जगह है वो है गौरी घाट अगर मैं आपको बताऊँ की यहाँ का मुझे खाना क्यों पसंद है क्योंकि यहाँ पे इतना तरह तरह का व खाना है इतने तरह तरह के व्यंजन है और इतने स्वादिष्ट व्यंजन है यहाँ पे हर तरह के आपको व्यंजन मिलेंगे और इतने स्वादिष्ट है कहीं पर भी चले जाइए और दूसरा गौरी घाट अगर आप कभी भी आपका मन उदास हो या आप बहुत खुश हो आप एक बार गौरी घाट जा के आइये घूमिए इतना अच्छा लगता है वहाँ जा के क्योंकि वहाँ पे आप जैसे पहोचते हैं वहाँ जा के ऐसा लगता है कि आपके आत्मा को एकदम शांति मिल गई मतलब कितना आत्मा को एकदम परमात्मा से मिलाने का काम तो मुझे मुझे गौरी घाट जाना बहुत पसंद है क्योंकि गौड़ी घाट जाके आज के इतनी तनाव भरी जिंदगी में गौरी घाट जाके बहुत शांति मिलती है और इतना सुंदर नजारा रहता है और ठंडियों के समय मुझे जाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि ठंडियों के समय में वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं और साथ ही साथ माँ नर्मदा का जो उनके दर्शन मिलते है सुबह सुबह की वो अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और यहाँ का गक्कड़ भर्ता भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत स्वादिष्ट होता है